हय आमच्या घरांत एक विकतो पेटो आसा ताका आमी पांच हजरांचो हाडलो पूण ताचें नांव चनन आमच्या कडेन चार जानवरां आसात दोन पेटे आनी दोन माजरां एक आसा तो गांवठी आमी कोणा कडेन घेतिल्लो पेटो आनी एकलो विकतो घेतिल्लो आनी दोग जाण माजरां आसाय तीं आमकां कोणी हाडून दिल्लीं एकल्याचें नांव चनन एकल्याचें तेडी आनी ताका तांकां आमी आमी खाता तें सगळें शीत घालतात पूण तांचें तांचें दोगांचो स्वभाव वेगळो वेगळो आसा एकल्याचो आसा तो एक फ्रेंडली आसा आनी एकलो आसा तो मातसो रूड असो तो कोणाक फुड्यान बी घेना फकत म्हाकाच आनी आमच्या फॅमिली मेम्बरांकच बरो करता आनी दुसरो आसा तो कोणूय येवं तो तांकां फ्रेंडली असो वागता आनी सगळ्यांक बरो करता आनी माजरां आसा तीं दोगां फकत आपल्याच्या पुर्ती आनी तीं उंदीर बी कांय धरना फकत घरांत आसात म्हूण आसात तांची कांय किंमत ना आनी तांची कांय किंमत ना आमी तांकां सगळ्या बराबरचो असो बरें करता आमच्या घरांत आमचो पप्पा आसा तो फकत चनन आसा ताकाच बरो करता तो तेका चड भुरग्या भशेन सारको यें वागता आनी ताका सद्दां गाडयेर बसोवून पासयेक व्हरता आनी तो ताका गाडी येना येना फुडें तो ताच्या गाडयेर बसता आनी आपल्याक रावंड मारूंक लागून तो सांगता आनी आमी चननाक आमी म्हगे म्हज्या भावान हाडिल्लो आनी ताका देड वर्स जालें पूण तो आजून बारीक आसा बारीक आसा आनी ताजो कलर धवो आनी मात्सो काळो आसा खूब मातसो मोडवो बी आसा तो खूब मस्ती आसा आनी व्हडलो पेटो आसा तो ताका आमी कोणागेर सावन हाडिल्लो कोणागेर सावन हाडिल्लो आनी ताका आतां दोन वर्सां जालीं तो गांवठी पेटो आशिल्ल्यान तो लांब आसा आनी एक माजर आमकां कोणी शेजाऱ्यान दिल्लें तें तें गांवठी माजर ऑरेंज कलराचे आनी आनीक आसा तें कोणी रस्त्यार हाडून सोडिल्लें तें आमच्या घरांत येवन राविल्ले ताका बी आमी नांव दिलां किटू म्हूण तें धवे आनी मातयेच्या कलराचें आसा आमी आमी सगळ्यांक अशें बरें करता तांकां आतां एक चार पांच वर्सां जालीं आसतलीं माजराक आनी दुसरें माजराक ताका दोन वर्सां जालीं आसतलीं तांची कांय किमत ना पूण आमी शेजाऱ्या कडेन घेतिल्लीं आनी एकूच पेटो आमी तो पांच हजारांक घेतिल्लो तो पसून म्हज्या भावान व्हडल्या भावान हाडिल्लो आमी आमी आमचे आमी माजरां पेटे तशे विकिना आमचे फकत आमच्या घरा चार आसा तीं आमी तेंका अशीं पोसतात